जोङो उन्दै समाव गोबां गेम गेलेबाय आरो गेलेबाय थादों बे समाव बेफोर गेमफोरानो जाबाय काबादि लं जाम्प हाइ जाम्प फुटबल बायदिसिना गेमखौ गेलेनो मोन्दों आरो गेलेबाय थादों जेब्ला आङो थाखोब्रै आरो बा मोनो अब्लाना गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो गोनां जादों आरो बै समाव बै समावबो थांनानै आङो लोगोफोरजों ज' ज' गेलेफानो मोन्दों आङो गेलेनायाव ओं जोबोद गोसो गुदुंमोन आरो गेलेनाय गेलेनायजों आङो गावनि फिजिकेल आरो देहा मोदोम मोजाङै लाखिनो हादों आरो गेलेनाया मोनसे देहानि मोनसे मोजां आरो गेलेनाया देहानि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां पजिटिभ आरो सान्नाय हनायखौ मोजां खालामो आरो बेबायदिनो आंनि लाइफआव गोबां बेबायदि गेलेनायाव गोबां जेंना नुजाथिदों आरो बेफोर जेंनाफ्रानो जादों जोंनि लोगोफोर आरो जोंनि गेजेराव बेबायदिनो जेंना नांलाय खमलाय आरो बायदिसिना थासारियाव आं गोलैनो गोनां जादों आरो बे समाव आङो अब्लाबो गेलेनायजोंनो मोनसे आंनि देहा आरो मोदोमखौ मोजाङै दिनैसिम मोजाङै लाखिनो हादों आरो आङो गेले गेलेनायाव आंनि माखासे लोगोफोरा आंजों लोगोसे गेलेफायोमोन आरो गेलेफानायाव जोबोद नांलायो जोङो लोगोफोरजों बे नांलायनायाव दसेनो गोरोब गोरोबलायफिनोमोन जोङो बेबायदि जोङो जोङो जेब्ला जोङो जेब्ला गेलेयोमोन गेलेनाय समाव जोङो खारनाय आरो बारनायजों लोगोसे जोङो फरायसालियाव थांनायखौ जोङो गारामोन आरो बेबायदिनो फरायसालियाव थांनानै जोङो माखासे गियान आरो सोलोंनो हादों आरो फरायसालियाव जोंखौ सार आरो बाइड' मोनहा बेबायदिनो गेलेनायाव बेबायदिनो गेलेनो मोन्दों बेबायदि आरो गेलेनानै सार आरो बाइड' मोनहा जोंखौ फोरोङोमोन बोरै बोरै गेलेयो बेबायदि गेलेनाया जोंनि मोनसे मोजां गेलेनानै जोङो गोबां देहाखौ मोजां खालामनाे हायो आरो गेलेनायाव आंहा मोनसे जाथाइ जादों बे जाथायानो जाबाय आंनि निजे देहायाव मोनसे जाथाइ सोमजिखांदों बे जाथायानो जादों मोनसे लोगोजों लोगो सौग्रावलायनानै मोनसे मोनसे फिजिकेल मोनसे देहानि मोनसे मोनसे माबा प्रब्लेम जादों बे आंनि मोनसे सममोन बियो जाना थांबाय आरो आंनि गेलेनायाव माखासे प्रब्लेमफोर नुजाथिदों बेफोरो अब्लाबो मोनसे मोजां होन्नानै बुंनो हायो दिनैसिम आं दा बारा गोलाव बुंनो सानासै बेखिनियावनो बुंनानै दोन्थ'नो सान्दों मानो होनोब्ला